اے پی جی عبد الکلام آزاد مولانا عبد الکلام آزاد مولانا ارشد مدنی مولانا محمود مدنی مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مولانا علی میاں ندوی